औ खोनाबाय ए मेथाय खनगिरिफोरा माबा बे जेनेबा बे सिंगार फोरनि गेजेराव औ औ नैबे माबामोना जेनेबा माबामोन दंमोन जेनेबा बे माबामोन दङ बिग्रायमोन दंमोन आरो

निलेस्वर ब्रम्ह ओमफ्राय माबा दंमोन देत्सुं दंमोन देत्सुंबो दंमोन

आंहा बारा गोसोआव गैलिया आङो औ अ अ औ दाउथु ज'रानि मेथायआ औ औ दाउथु ज'रा मेथायखौ खोनानाया खोनानो मोनदोंमोन अब्लाबो गोबाव जानायखाय माखासे बावलाय लांबायसो आरो मा औ जुगुगु जुगुगु दाउथु ज'राया बे गाबदों हनै होनलायनाया औ बे निलेस्वर ब्रम्ह' माबामोन खननाय औ औ माबाफोरा मेथायफोरा रहयस्स' दंमोन आरो मेथायफोरा खोनासंनो मोजां मोनो माने जों बर'नि थाखाय आरो

बबेनिखौ दानियाबो सायख'नानै लायोबा बबेबा मोजां बबेबा बारा मोजां नङा माबाना मोजांमोन गोदो नैबे माबा मोनना बे आगोल माबा माबोरैबा मोनलाय माबा जिउआ सिमां ना मा बेबो जोबोर माजांमोन आगोल माबानिया अन्दो माबा अन अन माबामोनलाय

आच्चा आच्चा दे औ औ औ